हमारे गाँव में या हमारे क्षेत्र में बहुत सारे वार्षिक मेले होते हैं लेकिन उनमें से बाबा रामदेव का मेला एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध जो उत्सव और महोत्सव बोलेंगे या त्यौहार बोलेंगे वो होते है और उस त्यौहार में मतलब वो मेले में बहुत सारे लोग आते हैं बहुत दूर से बहुत लोग आते हैं जैसे कि बहुत विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर कुछ ख़रीदने के लिए जेसे कि साड़ी हो गई कपड़ा हो गया चमड़ा हो गया और कुछ लोग तो चूड़ी के लिए भी आए थे और बहोत लोग आते है घर को जो सजाने वाले जो वस्तु हैं उन सब को लेने के लिए यहाँ पर बहुत सस्ते में और बहुत अच्छा वाला मिलता है तो वो सब लोग यहाँ पर ज़्यादा वो लेने आते हैं और अगर में बचपन की बारे में आप को बताऊँ बचपन में मैं बहत ज़िद्द करती थी कि मुझे मेला ले चलो वहाँ पर मे खेलूँगी खाऊँगी घूमूँगी तो मुझे माँ बाप मेरे मेला ले चलते थे और वहाँ पर मे सब के साथ मतलब मेरे दोस्तों के साथ खेलती थी खाती थी घूमती थी वो वक़्त कुछ अलग था मतलब हमारे वक़्त में मेला इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता था अभी के समय में बहुत बड़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा उस में जो पारम्परिक जो पद्धति से जो दुकान वाले मतलब डालते है लेकिन अभी वो थोड़ा अलग हो गया है